हलो नमस्कार सर कोतवाल थाने से बोल रहे हैं सर सर मेरा रेल्वे स्टेशन से बैग चोरी हो गया सर मैं बाथरूम के लिए चला गया बैग चेयर पे रख के छोड़ कर चला गया देखा तो किसी को नहीं सर बस दस मीटर दूर गया था बाथरूम में पूछताछ की मैंने लेकिन किसी ने बोला हमने नहीं देखा हमने नहीं देखा सब ने यही बोला रेड कलर का बैग था सर अब कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन पूछा मैंने लेकिन किसी ने मुझे ऑडियो क्लिप दिखाई नहीं विडियो क्लिप

समथिंग नौ बजे की बात है सर

मैं बाहर निकल कर आया तो मुझे कोई नहीं दिखा वहाँ पे दूर थोड़ा दूर खड़े हुए थे लोग उनसे पूछा मैंने बोला उन्होंने बोला किसी को नहीं देखा हमने मेरे इम्पोर्टेन्ट डोकोमेंट्स थे सर और कुछ मेरा फ़ोन था उसमें एक

मुझे रिपोर्ट करवानी है सर उसकी जी सर आप एक बार आ के यहाँ पे सी सी टी वी कैमरा चेक कर लेंगे थोड़ा हिंट मिल जाए कहाँ कैसे कितना हुआ हैं कॉल पर रिपोर्ट नहीं लिख सकते सर कम्प्लेन सर पूछताछ तो मैं कर रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पर आ के देखेंगे सी सी टी वी कैमरे भी चेक करा सकते हैं आपको सर फोन कम्प्लेन भी तो होती है न कुछ इंदौर में रेल्वे स्टेशन एक ही है सर वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था और होता तो मैं उसको देता न बैग जी जी तो फोन कॉल भी तो कोई कम्प्लेन मानी जाती है न सर ना शक तो किसी पे नहीं है सर ऐसे किस पर शक कर सकते हैं ना झगड़ा भी किसी के साथ नहीं हुआ हमारा ना ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा सर एक बार कम्प्लेंट तो दर्ज करवा देंगे लेकिन फोन कॉल भी कम्पलेन होती है न सर जो अभी मानते है न फोन कॉल को भी कम्प्लेंट मेरा नाम रिंकू सर हाँ जी सर इंदौर से ही बिलॉन्ग करता हूँ